مارشل آرٹس میں میری دلچسپی کی بنیادی وجہ اس کا جسمانی ذہنی اور روحانی پہلو بچ بچپن سے ہی میں نے مارشل آرٹس فلموں میں دیکھا کہ کس طرح ایک شخص نے صرف ہے اپنی جسمانی طاقت پر قابو پاتا ہے بلکہ اپنے جذبات اور نفس پر بھی قابو پا رکھتا ہے جس چیز وہ مجھے مجھے بہت متاثر کرتی ہے مارشل آرٹس صرف لڑنے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک مکمل طور طرز زندگی ہے جس میں نظم اور وضع مثبت صبر عزت اور قربانی جیسے اعل اعلیٰ اضافہ پیدا ہوتے ہیں تربیت کے دوران مجھے جسمانی نس میں نمایاں بہتر بہتری محسوس ہوئی میرے برداشت تواضع اور توجہ کی ذرا صلاحیت میں اضافہ ہوا سب سے بڑی تبدیلی جو میں نے محسوس کی وہ میری ذہنی میری ذہنی حالت میں تھی میں زیادہ پرسکون متوضع اور خود باطن کا بن گیا یہی متاثر ہیں